जेन्ना आमी ट्रेवलींग करतात तेन्ना आमकां रस्त्या सायडीन चड असो कचरो प्लास्टीक दिश्टी पडना बसीन जेन्ना ट्रेवल करता तेन्ना आमी समज कितें खाता जाल्यार आमी तें प्लास्टीक भायर उडयना बॅगान घालता आनी जेन्ना बस स्टॉप आयलें तेन्ना आमी तें डस्टबिनान घालता समज आमी रेल्वेन रेल्वेन ट्रेवल करता जाल्यार आमी तें सेम करता की प्लास्टीक आमी उडयना बॅगांक घालता आनी रेल्वे स्टेशनार पावतकीर आमी तें डस्टबिनान घालता किंवां रेल्वे स्टेशना रेलवेन तेंगे बी डस्टबीन आसता तितून घालता समज आमी प्लास्टीक रानांनी उडयलें जाल्यार रानांनी ती एक समज एक कितें एक बी पडली आसा ती किल्लून येवपा जाल्यार तेचे उंचल्यान पडल्यार ती किल्लून येना तेन्ना मातशी बेजार जाता समज तें प्लास्टीक रानांनी पडलें जाल्यार तें गोरवां समज तीं खावपा शकता जाल्यार प्लास्टीक डोबे बी उडयल्यार तीं सुणी जेन्ना कितें खाता तेंगे तोंडां वचपा शकता अशें करून खुबशें आमी क्लीन दवरप आनी क्लीन दवरलें की मात्शे तें बरें